जी हाँ हाल ही में मैंने एक हेयर ऑल खरीदा है वह केश कांति कंपनी का है वह बहुत अच्छा है और उसको उपयोग करना मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि केश कांति का हेयर ऑल हमारे बालों को मुलायम बनाए रखना है झरने से रोकता है और उस बालो में होने वाले डैंड्रफ समस्या को भी दूर करता है